हमरा घरमे भोजन बनेबाक बहुत सारा परम्परा अछि जेनाकि भोजन बनबैत कला हमरा अरके खाना जे छै जूठा नहि होना चाही ई हमरा अरके अन्धविश्वास नहि छियै ई हमरा अरके परम्परा छियै ई बहुत दिनसँ चलिते आबि रहल अछि दिनमे तीन टाइम हमरा अरकऽ भोजन बनबैत अछि जेना सुबहके खाना नाश्ता दोपहरके खाना रातिके खाना जेना सुबह बनबैत छियै रोटी सब्जी रोटी बनबैत कला हमरा अरकऽ पहिले हमरा अरकऽ आटा लैत छियै ओकरा गुनधै छियै ताहिके बाद बेलैत छियै ताहिके बाद तब पर दैत छियै तब पलटाबैत छियै तब रोटी बनैत छै जेना सब्जी बनबैत छियै पहिले सब्जीकऽ धोयकऽ काटिकऽ आलूसभकऽ काटिकऽ नीकसँ सब्जीमे लोहिआमे चढ़बैत छियै ताहिके बाद ओकरा भूजैत छियै ओहिमे हल्दी नमकसभ मसाला डालिकऽ ओकरा भूजैत छियै नीकसँ ताहिके बाद ओहिमे पानी डालैत छियै ताहिके बाद ओकरा नीकसँ गैस पर खोलाइ दैत छियै एना हमरा अरकऽ सब्जी बनायल जाइत अछि जेना दालि बनबैत छियै तऽ पहिने डालिके हल्का पानीकऽ गरम करिकऽ ओहिमे हल्दी नमक डालिके दालि गिरा दैत छियै ताहिके बाद हमरा अरकऽ दालि एना बनायल जाइत अछि भोजन बनबैत काल हमरा अरकऽ बहुत सारा सावधानी के पालन करय पड़ैत अछि जेनाकि हमरा अरकऽ गैसके ध्यान ठीकसँ देखय पड़ैतछै कि गैस ठीकसँ बंद भेलय ठीकसँ जललै की नहि सभ तरहके ध्यान दिअ पड़ैत छै